हलो हा ॿुधो झरना मां मां इते आयी आहियां त इहो ॿुधायो की हिते सिंधी खाधनि वारो कहिड़ो रेस्टोरेंट सुठो आहे सिंधी खाधा मिलंदा आहिनि अच्छ अच्छा इहे शयूं बि मिलंदियूं आहिनि अच्छा ओके हो पीअण जे लाइ बि सिंधी जेके थादल वादल मिली वेंदी आहे गर्मी आहे न छो करे की गर्मी ॾाढी आहे अच्छा ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ॾाढो सुठो पोइ त मां अचां थी पई भाव नगर मां न भाव नगर खां मां इते आयी आहियां आश्रम में लथी आहियां हा

अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा ठीकु ठीकु अच्छा अरे वाह ॾाढो सुठो हा वेझो होली बि थी आहे वेझो चेटीचंड बि थियो आहे अच्छा अरे वाह ॾाढो सुठो ठीकु आहे पोइ मां तयारी कयां थी पई ठीकु ठीकु न मां गूगल करे वठंदमि गूगल करे वठंदमि ठीकु ठीकु ठीकु जी हा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु अच्छा ठीकु ॾाढो सुठो पोइ मां तयारी कयां थी बिल्कुलु सां हलो प्रोग्राम त आहे ॾह पंद्रहनि ॾींहनि जो जी हा ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु हूं ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे असां त आलम बाग में ई आहियूं न साईं जन जे पासे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे जय झूलेलाल